आंनि समाव माखासे गाहाय बिरोंदामिनारि सोलोंथायनि जों गुबै माबाय जाहैबाय बे जेब्ला साइन्स एन्ड टेकन'लजिनि देभ्लापमेन्टन आ सफैयो बा जागायजेनदों जेरैहाय जोङो सिगां समफोराव बिदि इसे एनै खोनायोबाबो मिन्थिफेरामोन आरो जोङो बेफोरनि सोमोन्दै इसिबां माने गुदि गियान गैयामोन आरो बे साइन्स एन्ड टेकन'लजि ओमफ्राय बिरोंदामिनारि सोलोंथाया जोंनि लाइफाव माने जोंनि जिउआव जोबोर सोलायनाय लाबोबाय बे सोलायनायनि मेइन जाहोनफोरा बा गाहाय जाहोन गुबै जाहोनफोरा जाहैबाय जेरैहाय जोंनो सिगां समाव दैफोरखौ दैखरनिफ्राय बाल्थिंजों खांनानै खावोमोन आरो दा बेखौ जोङो इलेकट्रिक मटर बाहायनानै जों बेखौ दैखौ बरननाय जायो आरो बेफोरनो जाहैबाय बेफोरबो जोंनि जिउआव सोलायनाय लाबोबाय आरो दा जोंनि बे इजि निफ्राय गोरलैनिफ्राय गोरलैसिन जाबोबाय बे बिरोंदामिनारि सोलोंथाया जौगानाय लोगो लोगो गासैबो थांनानै थानायनि राहाफोरा गोरलैनिफ्राय गोरलै जाबोबाय गासैबो माने आखायनि बोलोजों मावनो गोनां गैलिया गासैबो मेसिन आरिफोरनि सायाव सोलायबोनाय जाबाय आंनि लाइफाबो बेबायदिनो आङो दा सिगाङाव सिगांनिफ्राय जेरैबायदि माने साइकेल फोरजों फैयोमोन बेबायदि साइकेल फोर गैलिया दा टेकन'लजि देभ्लाप हिसाबै जोङो गारि सालायनानै फैयो एबा गारि सालायो आरो सासे मानसिखौ लिंहरनो थाखाय जोङो मबाइल एबा फन जों जोङो जगाजग खालामनो हायो खम समनि गेजेरावनो बेफोर जोंनि लाइफ खौ जोबोरैनो गोरलै खालामनाय जादों आरो